हाँ मै आज भी परंपरागत रूप से कागज़ पर पेन से लिखना पसंद करती हूँ और यह मैं आज से नहीं मेरी बचपन से यह आदत बनी हुई है अभी तक की मैं आज भी जो मेरी कविताएँ होती है कहानी होती है कोई अनुभव साझा करना होता है या कोई भी मुझसे जुड़ा कोई भी किस्सा होता है वो मै आज भी अपना कागज़ पेन लेकर बैठ जाती हूँ और इसी का वो है की आज मेरे पास बहुत सी डायरीयाँ मेरे संग्रह के रूप मे मेरे पास है उससे यह भी होता है की जो मैं कहानियाँ लिखती हूँ या फिर जो मैं कविताएँ लिखती हूँ उसका एक जुड़ाव सा महसूस होता है कि मैं कभी भी उसको उठा के पढ़ लूँ या फिर किसी को भी दिखा दूँ और वो एक लंबे टाइम के लिए मेरे पास रह जाती है हाल ही के वर्षों मे लेखन में बहुत सा बदलाव भी आया है जैसे की पहले कागज़ पर हम लिखते थे लेकिन अभी वो सारा कागज का जो भी है हम लेखनी करते थे वो अब कंप्युटर पर आ गया है तो इससे यह भी हुआ है की जो हमारी भावनाएँ भी थी वो भी उसी तरीके से परिवर्तित हुई है कम्प्युटर में लिखने से वह एक टाइम के लिए लिखा और बंद कर दिया दोबारा उसको कब खोला जाएगा कब उस फ़ोल्डर पर क्लिक किया जाएगा यह भी हमें नहीं पता होता है तो भावनाएँ भी एक तरीके से कम्प्यूटराइज्ड हो गई है तो ये ख़राब भी है लेकीन नई तकनीकों को देखते हुए ये अच्छा भी है